हाँ मैं अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ मैं अपनी तस्वीरों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट करती हूँ जिससे मेरे परिवार जन उन तस्वीरों को देख सकें